जेह्ड़ी साढ़ी पैह्लें संस्कृति ही ओह्दा ओह्दे च बड़ा सारा बदलाव आएदा ऐ ओह् साढ़ी शिक्षा दी बजह कन्नै जि'यां पैह्लें पैह्लें लोक पढ़दे निं हे ते ना गै अपने बच्चें गी पढ़ांदे हे ओह् सिर्फ अपने घरै दा कम्म जां फ्ही जि'यां कोई माल चारना जां डंगर चारना इ'यै किश मतलब बच्चें गी सखांदे हे ते इ'यै किश आपूं करदे हे लेकिन जियां साढ़े साढ़े समाज च जियां साढ़े साढ़े इलाके च जां जियां जियां शिक्षा दा जादै जादै होंदा रेहा ते उ'आं गै साढ़ी संस्कृति च बी बदलाव होंदे रेह् ते जि'यां साढ़े पैह्लें लोक जेह्ड़े हे ओह् कुड़ियें गी नेईं पढ़ांदे हे ते सिर्फ अपने जागतें गी पढ़ांदे हे ते अजकल जेह्ड़ी संस्कृति ऐ जेह्ड़ी पैह्लें संस्कृति ही ओह्दे च एह् होंदा हा ते जेह्ड़े अजकल दी जेह्ड़ी अजकल दी जेह्ड़ी संस्कृति ऐ ओह्दे च ते असें कुड़ियें गी बी पूरी चाल्ली कन्नै पढ़ांदे न कुड़ियें गी बी पढ़ने आस्तै स्कूल भेजदे न ते मुड़े गी बी ते अजकल दा जेह्ड़ा समां ऐ ओह्दे च कुड़ी मुड़ा दोऐ बराबर न ते शिक्षा दे कन्नै कन्नै असेंगी होर बी बड़ियां सारियां जेह्ड़ियां प्रथां न जि'यां दहेज प्रथा होई जां जेह्ड़े साढ़े जियां पैह्लें पढ़ना नेहे दिंदे ओह्बी दहेज प्रथा च बी असेंगी बड़ी सारी आई दी ऐ जि'यां पढ़ने दे कारण गै बड़े सारे चेंजेज़ न जेह्ड़े शिक्षा दे कारण गै बड़ी सारी चेंज़िंग साढ़े जीवनै च आई दियां न ते साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग न ओह्बी उ'नेंगी बी शिक्षा दे माध्यम कन्नै एह् पता चले दा ऐ कि शिक्षा जेह्ड़ी ओह् बड़ी जरूरी ऐ ते जां ते प्ही कुड़ी दा पैह्लें जमानै केह् होंदा हा कि जिसलै बी कुड़ी होंदी कुसै दे घर ते उसी मारी ओड़दे हे ते अजकल शिक्षा दा बड़ा गै बदलाव आए दा ऐ